हय एक वेळ आशिल्लो जेन्ना म्हाका पेंटींग करतां करतां कांय सुचना जालें फुडें सरपाची वाट मेळना जाली त्या वेळार हांवें पेंटिंगांतल्यान थोडो वेळ सायडीक काडून एक ब्रेक घेतलो आनी मातशे भायर सरून निसर्गान आमच्या निसर्गांत मात्शें व्यस्त जावन निसर्गा कडेन लक्ष दिवन किंवा परिसराचेर लक्ष दिवन किंवा बाकीचे जे कलाकार आसा जे तेंच्या कामां कडेन लक्ष दिवन ते कशें करता ते कितें करता तें पळोवन तेंचें काम शिकून किंवा तेंच्या कामाचेर थोडें लक्ष दिवन तेंची काम करपाचें पद्दत शिकलें आनी परत एकदां म्हाज्या पेंटिंगाच्या कलेचेर परतून तेजेर काम करपाक लागलें त्या वेळार म्हाका खुबशे नवे विचार आनी नवी आयडियाझ नवी क्रियेटीव क्रियेटीव आयडियास सुचल्यो आनी पेंटींग करपाच्या वाटेन फुडें सरपाक म्हाका वाट दाखयली